जिणेक कसले तरेचे व्हड आव्हानाक तुमी तोंड दिलां आनी ताचेर कशें तरेन मात केलां जिणेत हांवें व्हड आव्हान म्हणजें हांवें शि शिकोवपाचें म्हणजे टिचरीचें आव्हानांक स्विकारलां जेन्ना हांव इलॅवँताक एसॅस्सी पास जावन इलॅवँता गेलें तेलें इलॅवँतातल्यान हांवें डिवीक मागतना म्हजो प्रिंसिपल म्हणपा लागलो तूं डिएडाक वता टिचर कोर्सा वता तेंय कितें सोंपें न्ही पळय विचार कर नाल्या फुडें तूं तुजें शिक्षण कंटिन्यू कर पण हांवें म्हळें सदांच म्हजो बापूय टिचर आशिल्लो शिक्षक आशिल्लो हांव म्हजे बापाय सारकें जातलें म्हणन म्हणन हांव डिएडा गेलें डिएड शिकलें मागीर म्हाका कॉल आयलें प्री प्रायमरी म्हणन ताचें ट्रेनींग जालें थंय हांव भुरग्याक कशें शिकोवपाचें तें व ल्हान ल्हान काणी सगळें कशे तरेन तांकां हाताळपाचें तें शिकलें अशें करून प्री प्रायमरी शिकयलें हांवें तशेंच तशेंच हांवें फुडें म्हाका मागी प्रायमरी मेळ्ळी हेस्साटी म्हाका वेगळे वेग्गे जाग्याचेर रानवटी जाग्याचेर घरा पासून पयस अशी जाग्यार नोकरी मेळ्ळी पूण म्हाका दिसतालें थंय सोडून धांवया म्हणून आपले घरा येवया पूण हांवें विचार केलो हांवें आव्हान स्विकारलां हांव यें फुडें व्हरतलेंच म्हणून हांवें अशें करून खंय खंय म्हाका घाें तें कशें करून हांवें आव्हान तें त्या आव्हन हाजेर हांवें मात केली तसेंस म्हाका म्हजे घरच्यानी सपोट केलो आवय घरच्यानी भावा घरच्यानी तशें करून हांव फुडें सल्लें आनी शेवटी हांव आतां चाळीस वर्सां स आट वर्सां प्री प्रायमरी ल्हान भुरग्यांक शिकोवपाचें आनी बत्तीस वर्सां प्रायमरीचें शिक्षण भुरग्याक दिलें आनी भुरगीं म्हजीं शिकयलीं हातान घडयल्लीं भुरगीं बरें बरें पदाचेर पावल्या हीच म्हाका आतां लाश्ट रिटायर जातलें खूब खुशी भोगता हें आव्हानाचेर हांवें अशें नमुन्यान मात केली म्हाक घरा कडे सुद्दां खूब डिफिकल्टी आयली आमचें चार चौगाचें घर म्हाका घरच्या फंक्शना एटॅण जावपाक

पार्टिसिपट जालें अशें करून हांवें सगळी म्हज्या हाजेर मात करून हें म्हजें आव्हान फुडें व्हेलें आनी तें आव्हान स्विकारून फुडें व्हरून बरे भशेन हांव त्या आव्हानातलें आव्हानाचें फुडें फुडार केलो